असां सिंधियुनि जो त्योहारु चेटी चंडु एॾो बढ़िया मल्हायो वेंदो आहे हर साल नयो साल हूंदो आहे असां सिंधियुनि जो चेटी चंडु में सुबुह खां बहिराणो कढंदा आहिनि असांजे इते बढ़िया सां मंझंदि जो भंडारा थींदा आहिनि शाम जो वरी जुलूस निकिरंदा आहिनि शाम जो एॾा शरबत सेसा परसादु एॾा विराहे जंदा इन ऐं जॻहि जॻहि ते परसाद रखियलु हूंदा आहिनि हिकिड़ो त असांजो त्योहारु चे चंडु ॾाढो धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे असां सिंधी ॿ टे ॾींहं अॻु ई इन जी तियारियूं कंदा आहिनि थोरा सिंधियुनि में कुझु सवाल जवाब थींदा आहिनि और ॾाढा प्रोग्राम ॿ टे ॾींहं अॻु ई थींदा आहिनि ऐं ॿियो त्योहारु असांजो आहे सिंधियुनि जो चालीहो झूलेलाल जो जेको झूलेलाल झूलेलाल जे चालीहें में असां चालीह ई ॾींहं ज्योति ॿारींदा आहियूं दरिया शाह जे इते ऐं नदियुनि ते वञी अखो पाईंदा आहियूं पलव पाईंदा आहियूं ऐं दरियाह शाह में वञी करे मस्तु सां सभु कोई पलव वलो पाए मिली करे सभु कंदा आहियूं ऐं आख़िरी ॾींहं ते परसादु वरसाद बांटजंदो आ वरी भंडारो थींदो आहे ऐं टियों त्योहारु आहे असांजो थधिड़ी जेके असां सिंधी मल्हाईंदा आहियूं थधिड़ी जो त्योहारु थधिड़ीअ जे त्योहार में छा थींदो आहे असां हिकु ॾींहु अॻु ई थधी थधी रोटी सॼी करे छॾींदा आहियूं कोकियूं पचाइणु दही वड़ा करणु ऐं मिठी मिठी शयूं कुझु चहिरियूं शयूं कुझु रोटी थधी पर असां ॿिए ॾींहं ते तुरु बि रोटी न कंदा आहियूं गरमु रोटी सिर्फ़ु थधी थधी रोटी खाईंदा आहियूं त असांजो इहो बि सिंधिन जो एॾो मस्तु त्योहारु आहे की छा ॿुधायांव ऐं उन खां पोइ हिकु ईंदो आहे महालक्ष्मीअ जो सॻड़नि जो त्योहारु तंहिंमें सॻड़े में छा थींदो आहे असां कथा ॿुधी ईंदा आहियूं कथा ॿुधी करे अरे उहो रखे छॾींदा आहियूं सॻड़ो वरी सोरहां ॾींहनि खां पोइ वरी कत उहो सॻड़ो छोड़ींदा आहियूं सॻड़ो छोड़ण खां पोइ असां उन ॾींहुं सतपुड़ा कंहिंजो कुझु कयलु हूंदो आहे कंहिंजो रसगुला बासियल हूंदा आहिनि कंहिंजा सतपुड़ा कंहिंजा ॻच कंहिंजो कुझु उहो बांटे टिकाणे में वञी करे ॾीआ हिकु हिकु माण्हू जे हिसाब सां अटे जा ठाहे करे टिकाणे में ॿारे ऐं उहो सॻड़ा असां पोइ छोड़ींदा आहियूं असां सिंधियुनि जा इहे चार त्योहार एॾा बढ़िया आहिनि की असांजी सांस्कृतिक जा सिंधियुनि जी पहचान जा इहे त्योहार आहिनि असां सिंधियुनि जा मेन इहे चार त्योहार अहिड़ा आहिनि की कोइ बि न मल्हाईंदो आहे असां चार त्योहार इहे ॾाढा मिली बांटे करे मल्हाईंदा आहियूं असां इन में आसे पासे में सिंधी न बि हूंदा आहिनि न उन्हनि खे बि असां चवंदा आहियूं की अचो असांसां गॾु इहो त्योहारु मल्हायो